دیکھیے اس کا الرجی کا جو خطرات ہے وہ تو ابھی میرے سامنے کوئی آیا نہیں ہے نہ مجھے اس بارے میں پتا ہے تو میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اس بارے میں کچھ خبر نہیں ہے میں جانتا نہیں ہوں اس بارے میں کہ الرجی کا خطرات اصل میں کیا ہے کیا نہیں کیونکہ میرے سامنے ابھی کوئی خطرات نہیں آیا اور کوئی اس طریقے کا کوئی ابھی تک خطرہ نہیں آیا ہے جس میں میں جو ہے الرجی کا ایک بھی خطرات کا آپ کو بتا سکوں اور اس کی وضاحت کر سکوں اور کیسے بچا جائے کیسے نہیں یہ تو معلوم ہی نہیں ہے مجھے کیونکہ میں نے جو ہے ابھی الرجی کا کوئی خطرہ میرے سامنے نہیں آیا نہ میں نے اس کو اس کا مقابلہ کیا ہے تو میں اس بارے میں کچھ بتا بھی نہیں سکتا کیونکہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں یہ مجھے بالکل بھی نہیں پتا اس بارے میں کیونکہ میں نے میرے سامنے کوئی ایک خطرہ بھی چھوٹا سا بھی خطرہ نہیں آیا ابھی